बच्चे लोग पंखा बनाते हैं अथी हेलिकोप्टर बनाते हैं आ वो उड़ा देते हैं पानी में डाल देते हैं खेलते हैं सब लोग पंखा बना कर होंकते हैं बच्चे लोग तो हैं कागज़ का बहुत सामान बनाते हैं चिड़इ बना देते हैं उड़ा देते हैं

अथी मछली बनाते हैं अथी गुड़िया बनाते हैं कागज़ के बना बना के उड़ाते हैं खेलते हैं सब लोग पंखा बना कर होंकते हैं बच्चे तो लोग हैं सब चीज़ करते हैं खेलते हैं कागज़ में नाव बना कर पानी में डाल देते हैं बरसात और पड़ता है तो सब लोग अंगना में पानी में डाल देते थे नाव को ऐसे ऐसे तैरता था बच्चा लोग कागज़ को बहुत यूज़ करते हैं खेल कूद में रख के बहुत खेलते हैं इसको बना बना कर चिड़ै बना देते हैं पंखा बना देते हैं हेलिकॉप्टर बना देते हैं ठीक